हा मूंखे यादि आहे हिकु सुठी दिलचस्प कहाणी हिन सां जुड़ियलु आहे हिकु दफ़े मूंखे मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त गॾियो हुन वटि हिकिड़ो नओं डाक टिकट हुओ जंहिंखें मूंखे ॾाढो सुठो लॻो मां हुन सां घुरण चाहियां पई लेकिन मूंखे लॻो की इहे हिन जो आहे त मां हिन सां कीअं घुरां त हू बाइचांस अंदरि कुझु कम सां वियो त मुंहिंजे मन में इहो ख़्यालु आहियो त मां हिन खे खणी वठां हुन मुंहिंजे मन में उहो मूंखे एतिरो सुठो लॻो की मुंहिंजे मन में हुन खे चुराइण जो ख़्यालु अची वियो जीअं मां हुओ डाक टिकट खयों तेसि ताईं मुंहिंजी उहा साहिड़ी अची वई ऐं हूअ मूंखे चवण लॻी तोखे हीउ ॾाढो वणे थो त इहो तू रखी वठि मूं वटि अहिड़ा टे डाक टिकट आहिनि मूंखे लॻो पछ ॾाढो पछतावो थियो मूंखे लॻो की मां ग़लति कमु करण वञां पई बट लेकिन जॾहिं हुन मूंखे डाक टिकट ॾेई छॾियो त मूंखे ॾाढी ख़ुशी बि थी की बिना चुराए ई मूंखे हूअ शइ मिली वई जेके मां चाहियां पई त इन करे इहा घटना मुंहिंजी ज़िंदगी जी यादगार बणिजी वई की कंहिंखें कंहिं सां घुरी करे वठी वठणु खपे चोरी न करणु खपे शायदि घुरी करे खरण सां ई मिली वञे त इहो न करण खपे त इयो दिलचस्प घटना हुई जेका मूंसां घटी ऐं मूंखे उहा हमेशा यादि रहंदी